असां एल पी जी गैस सिलेंडर उपयोगु कंदा आहियूं ऐं सावधानीअ सां उपयोगु कंदा आहियूं छहनि महिननि में एल पी जी गैस मां माण्हू घुराए करे असां उन खे चवंदा आहियूं की हितां हीअ चैक करेसि किथां पाइप वाइप लीक त कान्हे चीर त नथी आहिनि त उहो अगरि चीर थी आहे उन त उहा पाण ई बदिली करे वेंदो आहे असां एल पी जी गैस जो सिलेंडर जो उपयोगु ॾाढा सुठे सां कंदा आहियूं अगरि किथे असां ॿाहिरि वेंदा आहियूं त गैस बि बंदि करे वेंदा आहियूं त सिलेंडर बि बंदि करे वेंदा आहियूं असांजे नंढा नंढा ॿार बि आहिनि उन्हनि खे बि असां दूरु कंदा आहियूं की गैस या सिलेंडर जो कोई बि बटणु न चालू करे छॾे जेकी जलण वारी वस्तू आहिनि असां उन खे बि परिते कंदा आहियूं ऐं जेके कीड़ा मकौड़ा मारणु वारा शयूं आहिनि उन में हूंदो आहे कैमिकल असां उन्हनि खे बि दूरु कंदा आहियूं की उहा कुझु मालहानी न पहुचाए छॾे हुन में असां गैस सिलेंडर जो उपयोगु कंदा त आहियूं लेकिन ॾाढो सावधानीअ सां कंदा आहियूं की कुझु दुर्घटना न थी वञे